हाल ही में मैंने एक चार्जर लिया है जिसको मुझे लिए हुए दस दिन हुए हैं वह बहुत बेकार है जब भी मैं उससे मेरे फोन को चार्ज करता हूँ तो वो बहुत धीमे धीमे मेरे फोन को चार्ज करता है और उससे चार्ज करने के बाद मोबाइल फोन की मेरे की बैट्री भी बहुत कम चलती है और वह चार्जर बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि मुझे उसको लिए हुए दस दिन नहीं हुए और वह दो बार रिप्लेसमेंट के लिए मुझे देना भी पड़ा है दो बार खराब हो चुका है वह चार्जर इस्कोन कम्पनी का है